हा मां योगा अभ्यास में भाग वरितो आहे अने घणो सुठो अनुभव रहियो आहे मूंखे अने मां घर में बि इलाही योगा कंदो आहियां वज्रासन आए मयूरआसन आए अने अब अलॻि अलॻि प्रकार जा आसन घर में बि कंदो आहियां पण जेतिरा आसन पाण गुरु जे साम्हूं करे सघूं था ओतिरा आसन घर में न करे सघू एटले घर कर्ता मूंखे गुरु जे साम्हूं जिते संस्था में अ अ आसन सेखारनि ता उते वधारे मज़ा ईंदी आहे अने ऐं उते सभु आसन कंदो आहियां उते मुखे सभु आसन सही तरह थी मिलंदा आहिनि पर घर में ऐं थोरा आसन करे सघंदो आहियां अने योग जो मुखे सुठो अनुभव आहे अने मूंखे योगा इलाही योग करणु इलाही वणंदो आहे योगा करूं मुंहिंजे लाइ बेस्ट रहियो आहे